اتر پردیش بہت سے کاروبار کے لیے فیمس ہے جیسے کہ فیروز آباد میں چوڑیوں کا کام بہت فیمس ہے اور اتر پردیش میں چوڑیوں کا کام ہے برتن کا کام ہے مٹی کے برتن کا کاروبار ہوتا ہے فرنیچر کا کاروبار ہوتا ہے چاقو کا کاروبار ہوتا ہے جیسے کہ رامپور میں چاقو رامپور کی فیمس چیز چاقو ہے تلوار بھی چاقو وغیرہ ہے اور زیورات کا ورک ہوتا ہے جویلری کا کاروبار ہوتا ہے فرنیچر کا کاروبار ہوتا ہے لیدر کا ورک بھی بہت مشہور ہے کپڑے بنانے کا کام بھی بہت زور و شور سے ہوتا ہے اتر پردیش بہت سی چیزوں کے لیے بہت سے کاروبار کے لیے بےانتہا فیمس ہے بہت سے کاروبار یہاں پر ہوتے ہیں